हेलौ नों सनारि दा ओ आङो दायो आं हाबानि सना दाहोगौमोन ओ बिहामजो लायनोसै नालाय आङो दा सना दाहोनो नागिरदों ओमफ्राय दा सनाया बेसे बेसे दाम ओमफ्राय नोङो बेखौ खमायनो हाया एसे एसे खमायदो ओ आसान माला खोमानि आमफ्राय आस्थाम बेखौ नांगौमोन आंनो एसेसो खमायोबा नायहैनोसै दे एसे खमायदो गासिबजोङो सनानि आमफ्राय माला खोमानि आस्थाम लानानै गासै बेसेबांथो खमायगोन फास्स' एसे खमायजाबावगौमोन दां आमफ्राय एसे इमारजेनसि अवादार मोनगोन एसे इमारजेनसि औ एसे बिदिबा गाबोनफोर थांनानै नायहैनोसै

गाबोनफोर थांनानै नायनानै अवादार लाहैनोसै बानायहैनायसै गाबोन

जाबाय